تعلیم یافتہ ہونا زندگی میں بہت طرح سے مدد کرتا ہے جیسے اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو یہ ہمیشہ کام آئے گا جیسے بینک میں فام بھرنا ای میل پڑھنا اور بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو انپڑھ ہوتے ہیں انہیں دوسروں کی مدد لینی پڑتی ہے اور وہ دوسروں سے اپنا کام کرواتے ہیں سرکاری کام انہیں جلدی نہیں ملتی ہیں وہ پڑھے لکھوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پڑھا مل جائے تو ہم اپنا کام اس سے کروا لیں